एक लाख पचास हज़ार आठ सौ निन्यानवे तीन लाख दस हज़ार आठ सौ अस्सी चार लाख पचपन हज़ार सात सौ निन्यानवे सात लाख पचपन हज़ार नौ सौ अस्सी आठ लाख पचपन हज़ार आठ सौ अस्सी